जि'यां दिक्खेआ जाए अज्ज कल दे टैम च फोटोएं दा बड़ा मतलब कि रवाज़ चला दा ऐ बड़े सारे लोग मतलब फोटो खिच्चदे न मतलब अपने बड़ा शौक बी बड़ा ऐ लोकें ई फोटो खिच्चने दा कि साढ़े शैल शैल फोटो आन शैल मुंह बनाइयै फोटो खिचचै अस ते मतलब जोह्दे बिच साढ़ी शैल मतलब की फोटो बिच बी लग्गे कि फोटो ऐ कोई ते मतलब बड़ा शौक ऐ लोकें गी फोटो खिच्चने दा में दूर केह् जाना में कुसै दी गल्ल केह् करनी कि में मिगी बड़ा शौक ऐ फोटो खिच्चने दा लेकिन फोटो खिच्चने दा बी इक ओह् ऐ कि फोटो बिच तुसें गी मतलब एह् होना चाहिदा कि केईं फोटो होंदे मतलब कि केईं केईं शौक निं होंदा फोटो खिच्चने दा कि केईं होंदे कि केइयें ई फोबिया होंदा फोटो कन्नै फोटो खिच्ची लैगे ते पता निं केह् होई जाना केइयें गी होंदा कि केइयें पोज़ देना निं आंदा केइयें गी मतलब अगर तुस मतलब दस्सी बी ओड़ो कि इ'यां निं इ'यां पोज़ देना ऐ ते उ'नें गी तां बी निं मतलब दस्सने दे बावजूद बी उ'नें ई ऐनी मतलब आंदा क्योंकि उ'नें कदें कीता ई निं ऐ उ'नें ई शौक निं ऐ ते जेह्ड़ी एह्दे मतलब कि पोज़ बनाइयै फोटो खिच्चना ते जां फिर पूरा शैल क्लीयर फोटो होऐ ते ओह्दा इक अलग गै मतलब मज़ा होंदा कि लगदा कि फोटो जि'यां हून अज्ज दे टैम च बड़े सारे ऐसे फिल्टर चली दे न जिं'दे कन्नै फोटो बड़ी शैल आंदी मतलब कि दिक्खेआ जाए ते लोग बी दिक्खदे वाह् क्या फोटो ऐ मतलब ओह् फोटो होंदे जि'यां दिक्खेआ जाए दे स्नैपचैट चली दा इक ऐप स्नैपचैट कन्नै कदें कुत्ते बना दे कदें बिल्ली बना दे बाद च चेंज होआ दे कदें कुछ मतलब बड़े सारे मुंह बनी जंदे बच्चें बच्चे आह्ला बड़ा अज्ज कल दे टैम च बड़ा चला दा जेह्ड़ा बच्चा बनी जंदा फोटो मतलब बड़े सारे ऐसे फिल्टर ऐसे ऐप चला दे न जिं'दे कन्नै मतलब कि फोटो शैल मतलब शैल बड़े परफेक्ट फोटो आंदे न इक जेह्ड़े मतलब इ'यां लग्गे कि स्टुडियो बिच खचाए दा ऐ जां इ'यां मतलब ओह् अस फोन च बी बड़े मतलब खिच्ची सकने आं ते ऐसे बड़े सारे ऐप ऐ ते अच्छी गल्ल ऐ कि फोटो खिच्चना चाहिदा बंदे ई पता चलदा चलना चाहिदा कि में कैमरे दे मतलब सामने मतलब किस स्हाब दा मतलब कि किस स्हाब दी मेरी मतलब आंदी मतलब शकल किस स्हाब दी आंदी ऐ बंदे ई पता होना चाहिदा ते ओह् मतलब फोटो शैल शैल फोटो खिच्चियै अपने रखने चाहिदे जि'त्थें ऐहें हून गल्ल करचै जि'यां पोर्ट्रेट दा बड़ा मतलब कि ट्रेंड चला दा अज्ज कल इंस्टा पर बी जादातर लोग पोर्ट्रेट गै मतलब फोटो खचाइयै पाना पसंद करदे न ते पोर्ट्रेट दा इ'यो ऐ कि पोर्ट्रेट बिच दिक्खेआ जाए ते सब तो बड्डी चीज एह् ऐ कि पोर्ट्रेट जेह्ड़ा फोटो ऐ ना एह् मतलब इक बड़ा ही जादा एह्दे बिच जेह्ड़ा जि'नें चीज़ें दा मतलब एह् पोर्ट्रेट फोटो बिच जि'नें चीजें दा ध्यान रखना जरूरी ऐ ओह् ऐ कि एह्दे बिच जादा लाइटनिंग दा जादा तुं'दे मतलब जादा तुं'दा पोज़ ऐ तुं'दे एक्सप्रेशन ऐ जां फिर तुं'दा मतलब तुस किस स्हाब दे मतलब कि तुं'दा पोज़ किस स्हाब दा ऐ तुस किस स्हाब दे बैठे दे ओ जां खड़ोते दे ओ जां चला दे ओ जां फिर तुं'दी अग्गें पिच्छें दी जेह्ड़ी मतलब कि व्यू ऐ ओह् किस स्हाब दा ऐ ते बड़ी चीज़ें दा इं'दा मतलब कि ध्यान रखेआ जंदा ऐ ओह् कोह्दे च रखेआ जंदा ऐ ओह् पोर्ट्रेट फोटो बिच जियां मतलब तुं'दी पोर्ट्रेट कोई खिच्चा दा ऐ ते तुं'दे जे अक्खां बंद होई जान ओह्दे बिच ते तुं'दा मुंह मतलब टेढ़ा होई जाए ते मतलब ओह् पोर्ट्रेट तुं'दा मतलब शैल निं आना पोर्ट्रेट दा एह् ऐ कि पोर्ट्रेट फोटो जे खिच्चना होऐ ते पोर्ट्रेट फोटो बिच बिलकुल परफेक्टेंसी होनी चाहिदी इक मतलब कि इक अलग गै लग्गना चाहिदा कि पोर्ट्रेट फोटो खिच्चेआ ऐ जि'यां हून दिक्खेआ जाए अगर तुस पोर्ट्रेट फोटो खिच्चना मतलब चाहो ते जि'यां मतलब एह् दिन चढदे इक जां दो बे तुस पोर्ट्रेट फोटो खिच्चना चाह्गे ते उस टैम उप्पर तुं'दा पोर्ट्रेट ऐनी शैल आना क्योंकि उस टैम उप्पर जेह्ड़ी धुप्प मतलब धुप्प जेह्ड़ी होंदी ओह् बड़ी जादा चरम सीमा पर होंदी ते उस टैम उप्पर लाइट जेह्ड़ी होंदी ओह् बड़ी जादा मतलब मुंह् दे उप्पर प'वा दी होंदी ते उस टैम उप्पर फोटो ऐनी शैल आना ओह् फोटो तुस खिच्ची बी लैगे ते इ'न्ना शैल निं मतलब आना मतलब पोर्ट्रेट तुं'दा तुं'दी पैह्ली गल्ल ते एह् ऐ कि तुं'दी इ'न्नी धुप्प जेल्लै दिक्खेआ जाए जेल्लै साढ़ी अक्खीं दे उप्पर जादा रोशनी दा प्रभाव जेल्लै पौंदा ऐ जि'यां अस धुप्प बिच गै चली जाचै कुदै कुदै बाह्र गै चली जाचै उ'त्थें बेशक्क असें मतलब की बड़ी शैल जगह् होग जां अस सोचगे इ'त्थें अस फोटो खचाने आं पर जे उ'त्थें बड़ी जादा लाइट प'वा दी होग साढ़े मुंह् पर जां बड़ा इ'यां धुप्प दा मतलब पूरा प्रभाव प'वा दा होग ते उ'त्थें असें फोटो कि'यां खचाना उ'त्थें साढ़ा फोटो इक ते शैल निं आना ते पैह्ली गल्ल ते साढ़ी अक्खां गै निं खु'ल्लनियां उ'त्थें क्योंकि साढ़ी अक्खां गै खुलङन ते साढ़ा फोटो शैल आह्ग हून कोई फोटो दिक्खेआ जाए दिक्खेआ जाए इक फोटो उ'ऐ होंदा ऐ जेह्दे च अक्खां बि खु'ल्लियां होन ते शैल बंदा पूरा अच्छी तरहां कन्नै लब्भा दा होऐ कि बंदा ऐ कोई बैठे दा जां खड़ोते दा ते अगर ओह्दे इलावा मतलब साढ़े पोर्ट्रेट बिच अगर कुसै बंदे दी अक्खां बंद होन ते ओह् पोर्ट्रेट ऐनी लग्गना ओह् किश होर गै लग्गना ते पोर्ट्रेट दा सब तो बड्डा जेह्ड़ा मेन मोटिव इ'यो ऐ कि पोर्ट्रेट फोटो जेह्ड़ा ऐ ओह् इकदम क्लीयर होना चाहिदा तुं'दी जेह्ड़ी अग्गें पिच्छें दी मतलब वाइब अच्छी होऐ मतलब व्यू अच्छा होना चाहिदा तुं'दा अक्खां तुं'दियां बिल्कुल खु'ल्ली दियां होनियां चाही दियां सामने तुस दिक्खा दे होवो इक तुं'दा अलग गै कोई बाल बूल मतलब मुंह् पर उड्डा दे निं होन जि'यां मतलब केईं फोटो होंदे केईं फोटोएं दा फोटो मतलब स्हेई निं होंदे केईं बंदे ई ते खचाना गै निं आंदे पोज़ देना निं आंदा जां जे बो पोर्ट्रेट बिच एह् होंदा कि तुं'दी हर चीज़ गी अब्ज़र्व कीता जंदा ऐ तुं'दी मतलब कि तुस किस स्हाब दा दिक्खा दे ओ तुं'दी अक्खां किस स्हाब दि'यां खु'ल्ली दियां अक्खां बंद ऐ जां अक्खां खु'ल्ली दि'यां ओह् सारा मतलब ओह्दे बिच अब्ज़र्व कीता जंदा ते इ'यो ऐ कि मतलब पोर्ट्रेट फोटो जेह्ड़े ऐ मैक्सिमम लोग अज्ज दे टैम बिच बड़ा यूज़ करा दे न पोर्ट्रेट फोटो खिच्चना बड़ा पसंद करा दे ते इस फोटो गी मतलब लोग पसंद बी बड़ा करा दे एह् स्नैपचैट ऐसा गल्ल निं ऐ कि स्नैपचैट अच्छा निं ऐ जां होर बी बड़े सारे फिल्टर जि'यां लाई लैओ तुसें ब्यूटी कैमरा लाई लैओ कोई बी मतलब कैमरा लाई लैओ ओह्दे च मतलब शैल फोटो आई जंदे ऐ मिगी पोर्ट्रेट दा इक अलग गै मतलब इक अलग गै भाव भाव मतलब ऐ भाव केह् इक अलग गै मतलब ओह् ऐसा मतलब पोर्ट्रेट इक ऐसा फोटो ऐ ना जेह्ड़ा बंदे दे अन्दर जान पाइयै रक्खी ओड़दा कोई बी दिक्खग ते आखग कि वाकई एह् पोर्ट्रेट फोटो खिच्चेआ गेआ ऐ जेह्दे च तुं'दी बिल्कुल परफेक्ट अक्खां खु'ल्ली जान तुं'दे मतलब कि अच्छी तरहां कन्नै एक्सप्रेशन लब्भा दे होन ते ओह् मतलब ऐसा फोटो जेह्ड़ा ऐ ओह् तुस अपलोड बी अगर करगे ना कुतै बी मतलब जि'यां अज्ज कल अज्ज दे टैम च मतलब कि सोशल मीडिया दा बड़ा ट्रेंड चला दा कि लोग फोटो खिच्चियै ते ओह्दे पर पांदे न ते मतलब लाइक्स बी बड़े मिलदे न कमेंट्स बी केंइयें गी होंदा निं कि जरूरी निं कि तुसें गी लाइक्स जां कमेंट्स गै मिलन जो ओह् मतलब कि उस चीज़ दी होंदी मेन जेह्ड़ी चक्कर होंदा कि तुस तुं'दा फोटो जेह्ड़ा पोर्ट्रेट ऐ ओह् तुं'दा बिल्कुल स्हेई आना चाहिदा ते बस इ'यो ऐ कि फोटो मतलब कि पोर्ट्रेट में ते इ'यो आखदी कि फोटो अगर खचाना ऐ जां मतलब कि खिच्चा दे तुस ते पोर्ट्रेट जेह्ड़ा ऐ ओह् सब तो जेह्ड़ा अच्छा ऐ साढ़े लेई कि असें पोर्ट्रेट बिच जे फोटो खिचचै ते ओह् साढ़ा जादा अच्छा आई सकदा ऐ